सीतामढ़ीमे पानिके व्यस्था तऽ बहुत बढ़िआँ अइ इहाँ तऽ चापा कल भी हय नल भी हय इहाँके पानि बहुत स्वादिष्ट रहैत छै इहाँ घरो मे व्यस्था रहैत छै हर घरमे पिबै बला नल हय कल हय नहि स्वादमे इहाँके पानि तऽ बहुत बढ़िआँ हय एकदम एकदम बहुत अच्छा लगै हय पानि इहाँके पानि सही रहैके कारण हय कि इहाँ बगलमे हय दू दूगो नदी बहलै धरती पूरा एने बगलमे नेपाल से पानि बहैत छै दू दूगो नदी एगो बगमती नदी एगो भेलै तऽ पूरा पा हँ पानिके इहाँ बहुत अच्छा अथी हय इहाँके पानियो पिअमे लग लगलक कि हँ पानि पीले रहियै ने पेट भरि गेलक आत्मा पूरा नहि तऽ इहाँके पानि एतना साफ सुथड़ा हय कि पानि पिलासे ने कोइ बीमारी भी नहि आदमीके होलक इहाँके बहुत पानी साफ सुथड़ा हय नहि तऽ दोसर जगह दोसर जगह पानिके नहि दिक्कत रहितै हमहुँ देखऽ लऽ दोसर जगह पानिके बहुत दिक्कत रहैत रहैत छै सीतामढ़ीमे हय ने पानिके बहुत हद तक सु विधा हय बहुत बढ़िआँ हय हँ ई नहि हय कि एना बाहर बला बात नहि हय कि पानि नहि मिलतै पानि अच्छा नहि रहै छै कहि पर पीली तऽ पानि अच्छा मिलत कहि पर पीली तऽ पानि खराब रहलक इहाँ कोइ ऐसन बात नहि हय सीतामढ़ीमे इहाँ पर सीतामढ़ीमे ओ सभ बात नहि हय बाहरमे ओ सभ बात हय कि इहाँ नहि पानि हय बोतलमे किनलक तब बिसलरी बला किनलक किआकि बाहरमे पानिके साधने नहि हय तऽ ओ सभ पिबथिन कहाँ से पानिके साधने नहि मिलत तऽ ढङ्ग कऽ पानी नहि रहलक लेकिन इहाँ ऐसन बात नहि हय इहाँ जगह जगह पर कल अइ जगह जगह पर नल अइ सभ जगह पियै बला अच्छा मिलैत हय

नहि तऽ इहाँ इहाँ हय ने हर चौक पर कलके भी व्यवस्था हय इहाँ पर इहाँ कहीँ घुमै बला जगह हय उहाँ भी कल हय सभ जगह चौक चौक पर कल हय महल्लामे भी कल हय इहाँ सभकिछुके सु विधा हय पानिके बड़ा बढ़िआँ सुविधा हय